میں نے ایک ڈسپنسر خریدا تھا پانی ٹھنڈا گرم ہونے کی مشین ڈسپنسر خریدا تھا جو بہت اچھی کوالٹی کی تھی اور اس میں گرم پانی کی سہولت تھی ٹھنڈے پانی کی سہولت تھی اور نارمل پانی تین کی بھی سہولت تھی بہت ہی اچّھا تھا اور اُس کا کلر چیری کلر تھا اُس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مشین خراب ہونے لگی گرم پانی کی جگہ ٹھنڈا پانی آنے لگا جو کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ڈسپنسر سے میں نے واپس کرا کر دوسرا ڈسپنسر لے لیا ہوں